औ औ दे दे दे ओरैनोथ' फरायसालि हिसाबै आजिखालिनि फरायसाफोरनि खोथाखौ एसे सानग्रो नांगौ जायो फरायसालि हिसाबैथ' थिगैनो दङ नाथाय फरायसाफ्रा ओनसोला बांद्राय नङि मोजां नङिनि थाखाय बा ओनसोलाव बांद्राय थासारिया गाज्रि जालांनायनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्राबो एफा एनै माने राइथ दाइरेखसन लामाजों थांनांगौ खिन्थु एसे बेले बेजे लामाजों थाबायनो लानायखौ जों नुदों दा बैफोर बायदि जाहोननि थाखाय जोंनि जायनाखि फरायसाफोर बेबायदि गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हानांगौमोन बेफोर बायदि माने गुनखौ लानो हानाय जों बांद्राय नुवाखै आरो

औ औ औ औ

दाथ' थोंजों बुंनो थाङोबा दा निस्सय माने गुन गोनां सोलोंथाइनि जेनाखि हाबा मावनाय बे थिगैनो दङ आरो बिदि मावामोनब्ला निस्सय माबा मोनसे गोग्लैसिननाय जागौमोन आरो थासारिया माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दाथ' बांद्राय गाज्रिद्रायबो होननानै बुंनो हाया जोंनि जायनाखि फरायसाफोर दा बि बिथांमोनहा माने गावसोरनि नाजानाय आरो जोंनि नाजानायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माने गाज्रिद्राय नङाब्लाबो बा मोजांद्राय नङाब्लाबो माने गेजेर थाखोनि होन्नानै जों बुंनांगोन आरोखि जोंनि जायनाखि नुनाय बे बिथिङाव औ दे दे दे औ औ औ औ औ जागोन दे औ दे औ